जोङो जोंनि न'खराव जोंहा फिसा फिसौ जेबो नांलायनाय खमलायनाय जेबो गैया जोङो मालाबाबो जोंनि न'खराव हिंसा हिंसि गैया बे अनलायनायजों जोङो न'खर खुङो जोंहा आंहा बिदिनो न'खराव बिदिनो बिजावजालि साबा बिजावजालि दङ जों साबा बिजावजालिजोंबो जोङो मिलायनानै जोङो संसार जायो आरो फिसाफोर साब्रै दं आंनि बे साब्रै फिसाफोरजोंखौनो जोंहा माबा मोनसे हिंसा हिंसा बोराबलायनाय बा माबा मोनसे दुसा दुसि जोंहा जेबो गैया जों अनलायनायजों जोङो न'खर जायो आरो बेबायदिनो जोङो बेफार फालांगियावबो बेबायदिनो आंजों लोगोसे ओरै आब' आब' दङ बाजै दङ आरो ओरैहाय अनेक लोगोफोर दङ बिसोरबो गोबां खस्त' खालामो जोङो बेबायदिनो समाव सान्तिफुर समाव सान्तिफुराव लायो जोङो मैगं बायसननानै आरो अनेक दामगोसा आरो ओरैहाय रानिखाता लायो एखनबा ओरै मा होनो बासुगावआव लायो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां दाम गोसानि गेजेरजोंब्लाबो जों थाइसे थाइनै लाब जानानैब्लाबो जोङो बायलाय फानलाय खालामो जोङो न'खरनि थाखाय न'खरखौ डेभल'प खालामनो थाखाय आरो बेबायदिनो जोङो गोबां खस्त'जों जोङो न'खर खुङो आरो बेबायदिनो जोङो थाइसे थाइनै समनि गेजेराव मालाबा थाइबा दस थाखा मालाबा थाइसे थाइनै जोङो बारा लानानैब्लाबो जोङो बायलाय फानलाय खालामो जोङो गोबां खस्त'जों जोङो न'खर खुंलाङो अब्लाबो जोंनि न'खराव जोङो नांलायनाय खमलायनाय माबा मोनसे बोराबलायनाय बा माबा मोनसे हिंसा हिंसि जोंनि न'खराव गैया आरो जोङो लोगोफोरजोंबो जों खाथिनि लोगोफोरजोंबो मालाबाबो जोंहा हिंसा हिंसि जालायनाय आरो माबा मोनसे बोराबलायनाय जोङो बेफोरबायदि जायाखै आरो बेबायदिनो जोङो मिलायनानै मिनि खुसि जोङो फानलायनाय फानलायो बायलायो बेफोरबायदिनो फाला बदल नोंनिखौ आं आंनिखौ नों जोङो बेफोरबायदि फानलायनानै जोङो दिनैसिमाव जों बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनानै जों सोलिनानै जायो आरो बेबायदिनो दा दानि बोथोरावथ' अनेक मैगं थाइगंफ्राबो दामफ्रा बारा जाबाय अब्लाबो जोङो खस्त' खालामनानैब्लाबो थाइसे थाइनैखौनो जोङो माबानानैब्लाबो जोङो बेबायदि सोलिनानै जायो